पशुसँ हमरा बहुत लाभदायक होयत छैक आओर जेनाकि बकरी गाय दूध जे दैत छैक आओर दूधकऽ डेयरीसँ बेचय छैक आओर एहिसँ पैसा प्राप्त होयत अछि आओर बकरीसँ खस्सी वा कोनो बढ़िआँ खस्सीकऽ बेचय छियै तऽ ओहिसँ पैसा प्राप्त होयत अछि आओर मांस मांसो प्राप्त होयत अछि जेनाकि कोनो कोनो मांस वा बकरीकऽ काटिकऽ बेच लैत अछि इहोसभ बढ़िआँ पैसा कमा लैत अछि आओर एकरे लेल गोबरो प्राप्त होयत अछि आओर जेकि हमर खेतमऽ दएकऽ अपन खाद प्राप्त करय छियैक ओहिसँ बहुत कृषि बढ़िआँ होयत अछि खेतमऽ धन्न अन्न बढ़िआँ प्राप्त होयत अछि उपजाकऽ